بہت سے ایسے طریقے ہیں جن کے ذریعے مقامی فنکار ہمارے مقام اور ریاست کے فَن اور ثقافت کو مجموعی طور پر محفوظ رکھنے کی کوشش کی جا سکتی ہے جیسے آج کل لوگ بلاگ بناتے ہیں بلاگر ہوتے ہیں یوٹیوب پہ اپنا ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اِسی طرح سے فیس بک کے تھرو بھی انسٹا کے تھرو بھی لوگ کرتے ہیں فلم فارم میں بھی بہت ساری چیزیں ایسے پریکٹیکلی دکھائی جاتی ہیں سیریل میں دکھائی جاتی ہیں یہی سب کچھ چیزیں ہیں جن سے ہم اپنے فن کو محفوظ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں